ہلو جی جی ارے ایک پوسٹر بنوانا تھا ایک باٮٔی ایک پہ بن جائے گا کیا اچھا ہمیں تو بیگ پر چاہیے تھا چھوٹی ہی سائز تھوڑا دیکھنے میں اچھا لگے ہاں چھوٹی مشین سے بنائی جو زیادہ اچھا لگے دیکھنے میں یز تو نہیں دکان ہی کے لیے لینا ہے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے جی ہاں اور بڑا والا اگر چھپوانا ہوگا تو اس کے لیے ارے کیوں مانگا بھائی خوش ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح لیکن دیکھیے بنا دیجیے بڑا ہی ہوگا ٹھیک ہے کب آئیں دیکھنے کے لیے اس کو اچھا اور اس کے علاوہ کسی ٹائم اچھا ٹھیک ہے